आं माब्लाबाबो आं गांसे बिजाब फरायनायबादि बे बिजाबा आंखौ सानसेखालि ओरैबादि मोदै गारहोदोंमोनदि बियो बे सल'नि मुङानो जाबाय अन्थाइ बिखा बे बिजाबखौ लेरदोंमोन चितरन्जन मसाहारि आरो बे बिजाबनि गुबै थांखिआनो जाबाय सानै बिसिआ सासे हौवाखौनो हाबा लानाय गिबि आरो गदाय सानैजों मुसुंसेबो नायलायनो हायै बायदिमोन आरो बियो सम सम सानैजोंनो मेगन सालायबाय थायोमोन खामानि मावनायफोराव गावखौ बांसिन मावहोनाय बादि साननानै दुखु जानानै फिसायनि सिगाङाव एरना होलायोमोन आरो बेबायदिनो बिसि गिबिया सम सम गावखौ ओरैबादि गिबि हिसाबै दुगाना लायोमोनदि बिसि फिसायनि बिसि गदायखौ गोबां खामानि मावहोसिनोमोन आरो सासे रुवाथि बादि बाहायोमोन जायनि थाखाय फिसाया जिउआव गावनि गोरोन्थि सानफ्लांनानै सम सम मोदै हुगारना दंमोन बिनि थाखायनो आंबो बैनि थाखायनो गोसोआव नांनाय बादि मोननानै गोसोखौ दुखु मोनफादोंमोन